ते ओह्दे चा अस पानी इक बाल्टी गी रस्सी लाई दी होंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै जनानियां मर्द जेह्के न खूह् बिच्चा पानी कड्डदे न खुह् दा क्योंकि जेह्ड़ा खूह् होंदा ऐ ओह् बड़ा गैह्रा होंदा ऐ ते साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च बी इक बड़ा बड्डा खूह् ऐ ते उत्थै सारे म्हल्ले दे लोके जेह्के न ओह् पानी लैने गी औंदे सवेरे शाम्मीं ते अजकल पता ऐ पानी दी किन्नी ज्यादा कमी ऐ

बड़ा घट्ट जेह्का लोकें गी थ्होआ दा ते गर्मियें च बी बड़ी ज्यादा सोका पौंदा पानियै दा अवा असें एह् समझना चाहिदा कि पानी जेह्का ऐ बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ हार इक माह्नू आस्तै पानी ऐ ते जीवन गै ते असेंईं इ'यै गल्ल सारें गी समझानी चाहिदी कि पानी इक बड़ा ज्यादा म्हत्तवपूर्ण जेह्की साढ़े आस्तै चीज ऐ जिसी असें बड़े ज्यादा

जीवन ऐ तो जल ऐ कल ऐ